साढ़ा डोगरा कल्चर जेह्ड़ा ऐ एह् बड़ा ही शैल ऐ पैह्ले लोक जेह्ड़े ही इस्सी बड़े अच्छे तरीके नाल चलांदे ही बोलदे ही डोगरी बोलदे ही डोगरी साढ़ी जेह्ड़ी बड़ी मिट्ठी ऐ हर इंसान दे दिल बिच्च बैठ दी ऐ ते डोगरें दियां साढ़ियां खेढां जेह्ड़ियां बच्चे जियां खेलदे ही अजकल्ल ते बड़ा फर्क पेदा हून ते डोगरे दा इन्ना है ही निं ऐ फिर वी हून जी डोगरी हून साढ़ा कल्चर चल पेआ ऐ ते डोगरी स साढ़ी जेह्ड़ी अपनी भाशा ऐ एह् साढ़े डोगरेआं दी ऐ भाशा साढ़े जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा डोगरा ऐ ते डोगरी एह् खेढां एह्दे च ब्याह् होंदे नै बड़े बड़े डोगरे कल्चर दे बिच्च डोगरी सोहाग गांदे नै घोड़ियां गांदे नै जे मुड़े दा ब्याह् होऐ घोड़ियां गांदे नै ते इ'यां ही कोई आए जाए ते पैह्ले